हिन्जावफोरनि हाबा जानाय बेवहाय मा मा बानहरनांगौ जाखो दख'ना मा बुंनो जाबाय नामा

दा एसे सम्प'थि एसे हरनोसै जारों ना जारोङा गावसोर मिथिलायसिगौ आरो जोंहाबोथ' सम्प'थिआनो गैखाया एसेल'सो दा जोबलांबाय गय दङ गयाबो बायजोबबाय दा दुइ कुइन्टेल माबा मोनसै गयानो गैले दा थिङाबो हनै आर'न्थाइ गोलैना गब्लंजोब्बाय बानायनो रोङाखै दा बेवनो उन्दुनाङो दा मा खालामनांगौ थाखा फैसाबो गैया दा सरकारनि थाखा माबा मोन्दोंमोन न'आनो लुना लानो रोङासै न' लुना होआसै दा हाबाआव बान्नाय बान्नांगौ गोनांखा फिसा फिसौनिनो दा एसे जा दं बिखौनो हरनायसै जेरै हुखा दख'ना बिदिनो लंपेन गस्ला हौवानो दा गोरिबथार मा खालामनो जा हरनाय बेखौनो सन्थसथ' खालामथोंसै हाबायाबो हनै बारा गोबाव गैले जों बोर बुरि रायज्लायदों मा सिन्था खालामना दं बोरै हरनो रोंनाय फिसा हिन्जावनि संसार जाहै हाजासेलाय हरनो हाखाया ओरैनो गावनि एसे दङाखौनो हरनायसै दा गयफ्राबो हनै गैले बायजोबाय आगोलसो एसे माबानो हायोमोन गय दङ समाव दा गैले गयाबो फाइखाना लुनो रोंयाखै आर'न्थाइ गोलैनानै दा हनै सि गस्लाफ्राबो हनै सोलायबाय गिजि मोनबोला सोलायना हरफिना बिराद लस बिफोरखौ माब्रै खालामनाय गायनाइ जायो गिजि गोला मोनबो माबा मोनबो दोंबाथाय बेखौ सोलायहोफिना गैया मोना मोनफिना बेबो लस दा मा खालामनो जानो लोंनोबो गैया दा मा जोंना सानो बुरैया बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावगोन आबाद खिथिफ्राबो जाले आलु गायदों आलुबो रज'याखै बानलु फोदोंमोन बानलुआबो हनै दाबो रज'आ एसे एसे खदालजों जावनानै फोदों आरो आलु गायदों हाब हाबायावहाय मा मा हरनांगौ बुरै दे होनब्ला बिदिनो हरनांगौ जाहैबाय सम्पथि एसे दख'ना सादोर बिनिफ्रायलाय माथो हरनो हाबावनो गैया गैया गारा बेखौनो हरनांगौ जाहैबाय

माय हानाय बोथोर सफैबाय खामला हानांगौ जाहैबाय खामला हायालानो उफायनो गैया दा आंबोसो बोरायबाय बिदिनो खुनुरुखुम खामला मावनां खुनुरुखुम हाजिरा मुजिरा दा नै बेफोरखौनो एसे एसे बोख्लायनान हरनायसै फिसानो फिसा हिन्जावनो

मा खालामनो ना फ्राबो मोन्दे बेजों जा मोनो बेखौनो बाजाराव फानहैयो दा बिनो आंना